गरमी सबके मौसममे जे तारा उगै छै आसमानमे से ओ बहुत खबसूरत लगै छै देखैमे ओ तारासबके बहुत पसन्द लगै छै तारा देखैमे गरमी महिनामे उगै छै तऽ एकदम उजाला उजाला लगै छै उपर आसमानमे खूब बढ़िआँ लगै छै देखैमे तारा